हेलो विकास ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर मां तव्हां खां अॻे हफ़्ते न आई टुवेंटी कारि वरती हुई जेका ब्रेंड न्यू हुई तव्हां मूंखे चयो होयव त इन जो कार जो कलरु कॾहिं फेड न थींदो पर ॾीहुं पोइ ॾींहुं उन जो कलरु फेड थो थींदो वञे ऐं हुन जो सीट बैल्टस बि बरोबर कोन्हनि हॉर्न बि बरोबर कमु न थो करे रोड ते कारि हर घड़ी हर घड़ी पंक्चर थी थी वञे पई तव्हां या त कोई माण्हू मोकिलियो एक्स्चेंज कराइण लाइ ॾियो न त त कारि मुंहिंजी न त त मूंखे ठाहे ॾियो अगरि तव्हां इहो न कंदव त मूंखे ॾाढी परेशानी थींदी जॾहिं खां मां कारि वरती आहे काई ना काई प्रोबलम उन में आई आहे ठीक आहे त तव्हां कॾहिं मोकिलिंदा पंहिंजो माण्हू ठीक आहे सुभाणे सुभाणे काइं बजे मोकिलिंदा भईया माण्हू भईया पंजे बजे न न प्लीज़ साढे चईं मोकिलो न छो जो मूंखे साढे चईं बजे किथे वञणो आहे ओके महिरबानी